हा मुंहिंजी हिकु ॾाढी ई पुरानी ऐं पसंदीदा बुक आहे जंहिं बुक जो नालो आहे सुखमणी साहिब का सिंधी उचारणु इहा बुक मां काफ़ी समय पहिले हिकु स्टेशन त वती हुअमि उन स्टेशन ते मां हिकु ट्रेन जो इंतिज़ारु पई कयां उन खे ट्रेन खे अचण में थोरी देरि थी वई त मां सोचमि वेठे वेठे छा कयूं हिन खां सुठो हिकु किताबु वठी हुई पढ़ी थी वठां पई त जेमहिल मां उते वियमि किताब जे दुकान ते त उते मूंखे इहे किताबु सुठी लॻी की उन जो नालो इहो ई हुअसि सुखमणी साहिब का सिंधी उचारणु मूंखे उहा किताबु चङी वणी मां सोचमि की मां हीअ किताबु वठंदमि मां दुकानदार खे पंजाह रुपया हिन मूं ऐं किताबु वठी वतमि उहा किताबु चवण में त ॾाढी सस्ती ऐं ॾाढी पुरानी आहे पर हुन किताब में सुखमणी साहिब जी हिकु हिकु तुक हिकु हिकु पौड़ीअ खे जीअं सम्झायो वियो आहे मूंखे लॻंदो आहे की उन में सुखमणी सहिब जो जेको सार आहे उहो गुरुनानक देव पाण अची सम्झाइनि था पिया हुन में सुखमणी साहिब जी हिकु हिकु पौड़ीअ खे एॾी सुठे सां सम्झायो वियो आहे की मूंखे न लॻंदो आहे की उहा किताबु कॾहिं बि पुरानी थी सघंदी उन किताब खे कॾहिं बि कोई बि माण्हू पढ़ंदो

हिकु हिकु पौड़ीअ खे ईअं सम्झायो वियो आहे की माण्हूअ खे ज़िंदगीअ जो जेको रास्तो हुजे उहो ई मटिजी वञे उन जी दिलि जी जेकी मैल हुजे उहा साफ़ थी वञे भले ई उहा बुक केॾी बि पुरानी छो न हुजे पर हुन किताब जे अंदरि जो जेको ज्ञान आहे उहो कॾहिं पुरानो न थींदो उहा किताबु हमेशा मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे लाइ सभिनि खां सुठी ऐं सभिनि खां पहिरीं हूंदी